बे उदालगुरि जिल्लानि सायाव जर'खायै गोहोम खालामनाय माखासे जायगायारि सोरकारि थागिदा बा बिमाफोरानोब्ला जोंनियाव ओह दै जगायनाय आरो ओह न' होनाय ओह लेट्रिन होनाय आह बेबायदि बेफोरनो आह बेफोरखौ होनानै जोंनि ओह जौगानाय ओह जो जोंनि गामिफोराव जौगानाय होनोब्ला जोङो बेफोखौनोम बुंनो हायो ओह जोंनि जागाफ्राव हाजो जायगाफोर बायदियाव नो दैनि उसुबिदा जायो बेफोर दैखौ ओह न'वावनो मोननो हानाय खालामनानै होनायनि थाखाय जोंनि जायगानि ओह जि दैनि आंखाल बेफोरजों बेफोर सुफुंजादों ओह आरो ओह न' जि सरकारि न' मोन्नाय बे न'फोरखौ होनाय होनानै ओह जोंनि जि गोरिब सुबुंफोर ओह जायफोरा बेबादि न'खौ बानायनानै लानो हायाखै ओह गोदो गोदै जेरै ओह गोरिब ओह गोबाय देराफोराव थानांदोंमोन बेफोर बायदि गोरिब सुबुंफोरा इसि मदद मोनदों आरो जि लेट्रिन खिखर सालि बेफोरो बेफोरखौ होनानै जोङो इसे जोंनि आबहावाफ्रा मोजां जादों जेरै गोदो बे खिखर सालि गैयामोनब्ला जेराव मेराव बारि बागानाव ओह खिनानै बारहावाखौ गुबुंले खालामोमोन दा बेफोर बारहावा गुबुंले जानायफ्रा एसे मोजाङाव फैदों ओह बेखौनो जोङो जौगानाय फैदों होन्नानै बुंनांगोन

जिखिनि होदों जेखिनि ओह मावबोदों जिल्लायाव सरकारि जेखिनि ओह मावमिनफोर बेफोरो जोंनि ओनसोलाव ओह साक्सेस जानायखौनो होन्नानै बुंनांगोन ओह जि नांगौ मुवाफोर बेफोरखौनो जोंनि ओनसोलाव ओह होनानै रायजो राजानि गोसोफोरखौ गोजोन होदों आङो बेखौनो बाखनायोदि जोंनि ओनसोलाव ओह गिबिथारै जोंना लोंनाय दै बे दैयानो जोङा माखासे ओह जेंनायाव ओह गोग्लैनो गोनां जायो लोंनायनि थाखाय जोङो बे ओनसोलनि सुबुं जानानै जोङो लोंनो लोंनो थाखाय गोदो जोङो ओह भुटान हाजोआव जोंनो थांनानै जोङो हाग्रा बंग्रा जोङो हर थानानै दैखौ दैमाजों लाबोनो गोनां जायोमोन दा बेफोरो जेंनाफोरा सुस्रांदोंसै जामलांबाय दा आंनि सोरकारनि सायाव आंनि जि ओह बुंनाय जोंनि जि हालामाव ओह मोनसे लामा जि जों हान्थिनायाव जोंहा एसे उसुबिदा जायो जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरा ओह जि जिनै किल'मिटारसो गोजान ओह साइकेल सालायनानै जोङो फरायसालियाव थांनो गोनां जायो जौसिन फरायसालि बे जायगानिफ्राय पानारिसिम साइकेलजों थांनायाव एसे हान्थिनाया गोब्राब जायो बेनिखायनो आं लुबैयो जोंनि बे हालामाव बे मोनसेयाबो थाबैनो सुस्रांजागोन होन्नानै